میرے خیال سے اردو زبان کو مستقبل میں فروغ دینا چاہیے اور اسے محفوظ رکھنا چاہیے کیوںکہ اگر آپ کو اردو زبان کو فروغ دینا اور بڑھاوا دینا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے اردو زبان کی تعلیم اور اس کی تربیت دیں اردو جبان کو اتنا فروغ دیں کہ گھر کے سارے افراد اردو جبان میں ہی آپس میں بات چیت کریں دوسرا یہ کہ اردو زبان کو اتنا بڑھاوا دیں اتنا فروغ دیں کہ آنے والے مستقبل میں اردو زبان مادری زبان بن کر سامنے آ سکے اس سے ہوگا کہ اردو زبان مستقبل میں محفوظ رہے گی اور اردو زبان میں بڑھاوا آئے گا اور اگر ہم اردو زبان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اسے مستقبل میں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جہاں بھی ہو سکے جس فیلڈ میں ہو چاہے جو بھی فیلڈ ہو اردو زبان میں ہی بات چیت کریں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں بھی لکھنے کا موقع ملے ہمیں اردو زبان میں ہی لکھنا چاہیے اس سے اردو جوبان کے مستقبل بنا رہے گا اور کوئی بھی فیلڈ ہو چاہے جو بھی فیلڈ ہو سگنیچر کرنے کی باری آئی تو ہم کو اردو زبان میں ہی سگنیچر کرنا چاہیے اس سے یہ ہو ہوگا کہ اردو زبان مستقبل میں بھی محفوظ رہے گی اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہمیں پڑھنے لکھنے کا موقع مل رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے تو ہمیں ہر سبزیکٹ اردو اردو زبان پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اپنا سبجیکٹ میں اردو زبان کو چننا چاہیے اپنا فیکلٹی جو بھی ہو اس میں اردو زبان کو شامل کر کے پڑھنا چاہیے اور آنرس وغیرہ جو بھی کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ یہ چاہیں گے کہ لوگ اردو زبان میں ہی آنرس کریں پی ایچ ڈی وغیرہ اردو زبان میں کریں تاکہ اس سے ہوگا کہ مستقبل میں اردو زبان ہمارا محفوظ رہے گا اردو زبان کو فروغ دیا جائے گا اردو زبان میں بڑھاوا آئے گی